میں نے سب سے پرتیر سفر کشمیر کا کیا تھا یہ سفر نہایت خوبصورت آرام دہ اور یادگار تھا سرسبس پہاڑ بہتے جھرنے اور ٹھنڈی ہوان دل مولیہ وہاں کی شالوں کی نرمی اور دستکاری نے بھی متاثر کیا ڈل جھیل میں شکارہ کی سواری ایک خواب جیسا تجربہ تھا ہوٹل بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا جہاں ہر سہولت موجود تھی کشمیری کھانے جیسے رونگ جوش اور کباب بہت لذیذ تھے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی نے دل جیت لیا گللمرگ اور پہلگام کی برف باری نے سفر کو جادوئی بنا دیا قدرتی مناظر نے مجھے ہر لمحہ حیران کیا میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے جس سے مزہ دبالا ہو گیا ہم نے فوٹوگرافی بھی خوب کی جواب یادیں بھی بن چکی ہیں ٹور گائیڈ نے ہر جگہ کی تاریخ اور اہمیت خوبصورتی سے بتائی ان تمام چیزوں نے مل کر اس سفر کو دلکش اور ناقابلی فراموش بنایا